चित्रकारी के बात करें तो मेरा मनपसंद विषय सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट बनाने में है या फिर व्यू पॉइंट ब्लू सेन्टेड पॉइंट जो पेंटिंग्स कि जाती है उनमें जिनमें कोई उदेश्य जो छुपा हो जैसे सफाई स्वच्छता पे बनाई गई पेंटिंग्स या पेड़ या परिवहन को बचाने के लिए बनाई गई पेंटिंग्स महिला शिक्षा एवं बाल श्रम कि खिलाफ बनाई गई पेंटिंग्स इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार कि पेंटिंग जिनमें कोई उदेश्य हो मुझे वही पेंटिंग करना बहुत पसंद है साथ साथ मुझे पोर्ट्रेट बनाना भी बहुत अच्छा लगता है उसमें हम जो अनुभव करते हैं हमारे आसपास की जो माहौल होता है हम उन सभी इसके द्वारा और सामने वाले कि व्यक्तित्व को उतार देते हैं जिन लोगों के पोर्ट्रेट बनाने इसलिए पसंद है क्योंकि हम जब पोर्ट्रेट बनाते हैं तो सामने वाले कि जो हाव भाव रहते हैं हम उनको अच्छे से जान पाते हैं हम उनको पहचान पाते हैं उनकी मन में क्या चल रहा है हम ये भी जान पाते हैं सिर्फ एक पेंटिंग करने से क्योंकि जब हम उनको पेंट चलाते हैं तो वो हंस रहे हैं वो दुखी हैं उनकी आँखों में आँसू हैं हमें सभी करेक्ट रूप से मतलब देख पाते हैं साफ साफ हमें दिखता है कि वो क्या अनुभव कर रहे हैं इस समय तो मुझे ये दोनों ही प्रकार कि पेंटिंग करना बहुत पसंद है